हेलो मेरी बात दीपक ट्रैवेल ऐजेंट से हो रही है हाँ भैया तो मैं इधर से हूँ नरसिंहपुर से मैं मैं भोपाल आ रहा था घूमने के लिए छुट्टी पड़ीं थीं छुट्टी पड़ीं थीं तो आप मुझे सजेस्ट कर पाएँगे वहाँ की होटल होटल उधर रुकने के लिए उधर की घूमने की जगह हैं मेरा मतलब मैं परसों के दिन आ रहा हूँ मेरे को चार से पाँच दिन रुकना है वहाँ पर घूमना है और वहाँ पर हाँ तो मतलब ए कितने से कितने पैसे ऐसे लगेंगे मतलब आप बता सकते हैं कुछ सब सब मिलाके बता दीजिए आप हाँ आपका भी बता दीजिएगा और उधर का बता दीजिएगा हाँ हाँ और उधर पे हाँ और वहाँ पे घूमने

हाँ तो भैया उसमें कुछ कंसेशन अन्सेशन का काम आम कुछ हाँ हाँ हाँ तो मतलब वो सही जगह है मतलब जहाँ फ़ैमली वैमलि के रुकने के लिए हाँ फैमली के साथ चार लोग हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ और बाकी मैं भी देख लूँगा हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ मेरा नाम राज हैं और मैं बताता हूँ फिर आपको सोचकर मैं नरसिम्हपुर से नरसिम्हपुर से बिलाँग करता हूँ हाँ हाँ ठीक भैया धन्यवाद